جی ہاں میرے خیال میں بچوں کو یہ زبان سکھانا ضروری ہے اس لیے کہ یہ زبان ہندوستان کے تمدن کی زبان ہے ہندوستان کی تہذیب اور اس کی ثقافت کی زبان ہے جس طریقے سے ہندوستان کی دوسری زبان اپنے اپنے علاقے یا ہندوستان کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہیں اسی طرح اردو زبان بھی ہندوستان کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہے اور یہ ایک بہت ہی میٹھی زبان ہے بہت ہی خوبصورت زبان ہے بہت ہی شیریں زبان ہے اور اس زبان کے جو الفاظ ہیں اس کے جو ٹرمس ہیں اصطلاحات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور اس کو باقاعدہ بین الاقوامی طور پر لیول پر مانا بھی گیا ہے کہ یہ زبان بہت خوبصورت اور بہت اچھی زبان ہے اس کے اندر جو چاشنی ہے وہ شاید ہندوستان کے دوسرے کسی زبان کے اندر اتنی چاشنی نہ ہو جتنی اس زبان کے اندر چاشنی ہے یہ زبان بہت اچھی زبان ہیں اور جیسے ہندوستان کی دوسری زبانیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں ویسے اردو بھی دوسری زبانوں کے ساتھ مربوط ہے اور ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبانیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں یعنی آپ ان زبانوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گی تبھی خوبصورت لگتی ہیں تبھی یہ اچھی لگتی ہیں